उत्तर प्रदेश में प्रमुख कला विद्यालय या संस्थान घणई आहिनि जेके विभिन्न कलाउनि जे बारे में शिक्षा बि ॾई रहियूं आहिनि जीअं त भातखंडे संगीत महाविद्यालय गायन वादन नृत्य कला संगीत नाटक अकेडमी नाटक डांस ड्रामा भारतेंदु नाटक अकादमी में नाटक थींदा आहिनि इंद्रा गांधी प्रतिष्ठान में कला शिल्प कार्य हस्तकला जी प्रदर्शनियूं बि लॻंदियूं आहिनि ऐं इते बि माण्हू पंहिंजे कला जो प्रदर्शन कंदा आहिनि